میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو کھیلوں میں حصّہ لینا چاہئے ایسا نہیں ہے ایک تو پہلے پہلے کے لوگوں کی سوچ تھی کہ خواتین کا کام صرف گھر کا ہے بچوں کو پڑھانا لِکھانا گھر کے کام کاج کرنا گھر کو دیکھنا گھر کی ذمہ داری اُٹھانا ایسا نہیں ہے آج کے ٹائم میں خواتین ہر چیز میں بڑھ چڑھ کے حصّہ لے رہی ہیں اور زیادہ سے زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اچھا کر بھی رہی ہیں کافی چیزوں میں خواتین مردوں سے آگے ہیں اور بہت اچھا پردرشن رہا کافی کھیلوں کے اندر گیمس کے اندر خواتین کا اچھا پردرش ہے کافی اچھے میڈل لارہی ہیں انڈیا کے لئے اور کافی اچھا پردرشن کر رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو کھیلوں کے اندر ہونا چاہئے اور اِس میں کوئی حرج نہیں ہے خواتین کر رہی ہیں اور کر سکتی ہیں اچھا میری رائے یہ ہے